بائیكر یا رائیڈر كے طور پر ہمیں بہت ساری چیزوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے یعنی ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوا كرتے ہیں اور ان میں سے كچھ چیزیں آپ نے جو ہے مینشن كر ركھی ہیں وہ جیسے ٹریفک كا نظام درست نہ ہونا اور موسم كا درست نہ ہونا سڑكیں خراب رہتی ہیں یا سڑكیں تنگ رہتی ہیں اسی طرح سے ہم لوگ كافی اسپیڈ میں ہیں رات كا وقت ہے اچانک كہیں سے كوئی جنگلی جانور آ جاتا ہے اس سے ہمارا ایكسیڈینٹ ہو سكتا ہے اس طرح سے اور بھی پریشانیاں ہیں مثلاً مطلب جن كی آئی جو ہے ویک ہوتی ہیں ان كو رات كے وقت میں چلنے میں دشواری ہوتی ہے ان كو صاف دور تک صاف دیكھنے میں كافی دشواری ہوتی ہے اسی لیے ہوتا ہے جب نزدیک پہنچتے ہیں تب انہیں كسی چیز كا اندازہ ہوتا ہے كہ ہمارے سامنے كوئی چیز ہے تو ان كے پاس اتنا كم وقت ہوتا ہے جس میں وہ كنٹرول كرنا ان كے لیے مشكل ہو جاتا ہے اسی طرح سے بائیكر كے لیے ایک مشكل كام یہ ہوتا ہے كہ بیلینس بنائے ركھنا آپ مطلب اسپیڈ میں ہیں اچانک كوئی چیز آ جائے اچانک آپ كو بریک مارنا ہو یا پھر آپ كو مطلب كہ كم وقت میں كہیں پہنچنا ہو تو بیلینس بلا بنا كر ركھنا اور پھر احتیاط كے ساتھ چلنا اور صحیح سلامت وہاں پہنچ جانا اپنی منزل تک یہ بہت مشكل كام ہوتا ہے اسی طرح سے جب سڑكیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ كو بہت ام بیلینس ہونے كا سامنا كرنا پڑتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے دھوپ كا سامنا كرنا پڑتا ہے بارش كا سامنا پڑ كرنا پڑتا ہے ٹھنڈی كے موسم میں بہت زیادہ ٹھنڈی كا احساس ہوتا ہے آپ مطلب بائیک لے كر صبح صبح كہیں نكل نہیں سكتے ہمت نہیں ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں بائیكر كے لیے ایكسیڈینٹ ہونے كے چانسیز زیادہ ہوتے ہیں